ना गुरफुनायावनो जिदु अखाया जुब जुब हानानै होयोब्ला बेवबो ना माखाया खारस्राजोबनानै होयो बेयावबो गुरनाय जाया जिदु सान्दुं गोसाब्ला नाया गुरनानै होयोब्ला आवायो आवायनायाव सोरबाबायदिया आखाइजों दांग्रोनानै मोनो सोरबाबायदिया जेखाइदो हायखाङो सोरबा बायदिया मुस्रि खोंथेनानै नाजावो इफोरबायदिहाय सोलिबोदोर' जों दा जोंनि जायगायावबो इफोरबायदिखो नुनानै मोनदोङो ना सिंगिया हमब्ला हमनो होननानै जुजिब्लाथाय आखाइआव गावब्ला इयावबो नाखोनो गुरनो हाया आखाइ माखाया बुख्रांजोबो ना मागुरा गावा ना सिंगिया गावो ना सेनार बाल्लिया हमनायाव एसे मोजां ना मागुरफोराबो हमनायाव मोजां लोगो नाङै नाङै सारिगै दोल गाब्ला बिखैबो बिखैबो होथेजोबनानै गाथे गाथे लानानै जायिनिनि सिगाङाव नाया हाबगोन बे नाखो निजैनो हमनांगोन बियाव लोगोदो सेलायलायनो थांब्लाबो लोगोआ मोना नों खुगायाव जाय बायदिया आखाइ आसिमा बोरायखौ सोनानै हमगोन बे मानसियासो खर'खै नारसिननानै बे मानसिया मोनबाय बिदि जेमान सेलायब्लाबो मोननो थाङा ना बेंसिफोरा हमनो मोजां ना थ'थागालिफोरा हमनो मोजां ना खावैफोरा हमनो मोजां ओंख्रिफ्रावबो मोजां जाहैयो जानाय लोंनायावबो